ہیلو جی کون بات کر رہے ہیں ہیلو

جی میں نیو لائٹ سے ٹیچر بات کر رہا ہوں جی بتائیے آپ جی بچے کا نام کیا ہے آپ کے اور کس کلاس میں پڑھتا ہے ذرا بتائیں گی مجھے اچھا اچھا تو ابھی تو دیکھیے جی اگزام ابھی بچے کے قریب ہیں تو اِس وقت تو چُھٹی مِلنا مشکل ہے کیونکہ ایک مہینے بعد بچے کا اگزام ہونے والا ہے تو اُس کی تیاریاں یہاں پر چل رہی ہیں تو بچے کا انٹرنل اگزام کے لئے پیپرز سے تیاریاں کرائی جا رہی ہیں تو ابھی تو چُھٹی ملنا مشکل ہے باقی اگر بہت ایمرجنسی ہے تو آپ کو دو دِن کی چُھٹی مِل سکتی ہے چار دِن کی چُھٹیاں بچے کا کافی نقصان ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ آپ کم سے کم وقت کے لئے اِن کو لے کے جائیں تاکہ اُس کی انٹرنل اگزام کی تیاریاں مکمل ہو جائیں اور چُھٹی لینے کے لئے آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑے گا اُس کے لئے آپ کو کالج آنا پڑے گا تو آپ تین دِن کی چُھٹی کم سے کم بس لے سکتی ہیں آپ ٹیوزڈے کے دس بجے آپ آ جائیے کالج اور ساری کاروائیاں مکمل کرا دی جائیں گی آپ کو آپ بچے کو لے جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اوکے